हम तऽ हेलनाइ बचपनेमे सिखलहुँ बहुत जखन बहुत छोट रहहुँ तखने हेलनाइ सिखलहुँ हमरा जे छै से बहुत तरहके स्ट्रोक सिखलहुँ हमरा जे स्ट्रोकमे तरका हेलनाइ सिखलहुँ ऊपरका हेलनाइ सिखलहुँ तकरा बादसँ पानी पर बसिनाइ सिखलहुँ ताहिकऽ बाद साँस रोकिके अन्दरमे एक मिनट तक या आधा मिनट तक रहनाइ सिखलहुँ आओर सभ बहुत आदमी हमसभ चारि पाँच आदमी मिलके तऽ हेलनाइ सिखलहुँ हमरा सभक जे हेलऽ सिखेलक ओतए बगलके जे आदमी रहय जे नाओ चलबैत रहय कोसीएकऽ बगलमऽ रहैत रहय ओ ओकरे हमसभ कहलहुँ वएह हमरा सभक दश दिन पन्द्रह दिनमे सिखेलक सिखबयमऽ बहुत मेहनत लागल ओकरो मेहनत लागलै हमरो मेहनत लागल बहुत समयो लागल दश दिन पन्द्रह दिन तक लागल हेलय सिखनाइ तखन हेलनाइ सिखलहुँ ताहिके बादसँ हमरा शुरुएसँ जे छै से पानीसँ डर नहि लागैत रहऽ हम पानीसँ शुरुएसँ बच्चेसँ पानिए लऽ रहैत रहियै आओर पानिए मऽ बेसी कला घुमैत रहिए पानी हमरा सभक घर लग आबि जाइत रहऽ जहन बरसातके सीजन आबैत रहय तऽ घर लगमे पानी आबैत रहय ताहिओ हमसभ नहाबैत रहियै आब तऽ हमसभ पैघ भय गेलियै कोसीमे नहाबैत छियै